جی ہم اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا کوئی خاص طریقہ ہمارے یہاں نہیں ہے ہمارے گھر میں بالکل وہی طریقہ ہے جھاڑو اور پوچھا لگانے کا جو عام طور پر سارے گھروں میں ہوتا ہے جھاڑو دو تین طرح کے ہوتے ہیں ایک جھاڑو وہ ہوتا ہے جو صرف ایسی فرش پر لگایا جاتا ہے جو فرش پلاسٹر کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم باریک جھاڑو سے لگاتے ہیں ایک جھاڑو ناریل کا ہوتا ہے اس سے ہم اپنے آنگن میں جھاڑو لگاتے ہیں کیونکہ آنگن میں مٹی اور کوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس سے آسانی ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتا ہے پھر ایک جھاڑو ہمارے یہاں بانس کی باریک ڈنڈیوں سے بنا ہوا ہوتا ہے اس کا استعمال ہم بڑے بھاری اور بھاری کوڑے کی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمارے گھروں میں گوبر کا استعمال نہیں ہوتا ہے ہمارے فرش پر گھر کی عورتیں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتی ہیں اسی لیے ہم اس پر گوبر کا استعمال نہیں کرتے ہیں